हमर समाजमे पर्यावरण लगाना चाही पेड़ पौधा लगाना चाही जैसेकि साँस लेल जाइ सब सब पेड़े पौधाके काटना नहि चाही पेड़ पौधा काटलासँ मनुष्यके उपर हानि होइ छै साँस लैमे कठिनाइ होइ छै आओर अगर पेड़ पौधा लगेबय तऽ ऑक्सीजन मिलतय ऑक्सीजनसँ हमसबके बहुत तरहसँ बचाव हेतय मनुष्यके बचाबयके लेल ई पेड़ पौधा लगाना जरूरी होइ छै ताकि ऑक्सीजन दै छै सामान्य तरहसँ वृक्ष लागल रहतय तऽ ऑक्सीजन साइत